अगर राजस्थान के अगर क्वालिफ़ीकेशन एजुकेशन में बात की जाए तो आर बी सी एस ई जो बोर्ड है वह सबसे हार्ड होता है देखा जाए तो राजस्थान का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो हर कोई पास नहीं कर सकता ऐज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट जैसे कि बाक़ी सारे स्टेट्स उनके अन्दर जो पढ़ाई का स्तर है वो थोड़ा मीडियम रखा जाता है बच्चों के लिए तो वो ईज़िली पास कर सकते हैं पर जो आर बी एस ई बोर्ड है वो बहुत ही हार्डली पास होता है देखा जाए तो केरल है वो एजुकेशन में नम्बर वन है उसके बाद में देल्ही की बात कर लें तो हम लोग फिर राजस्थान आता है ऐसा है कि पढ़ाई अच्छी है पर बहुत ज़्यादा हार्ड बोर्ड आने की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे भी रहते हैं पर जैसे कि कोटा है राजस्थान के अन्दर तो वह एक तरह से एजुकेशनल हब है कोटा के अन्दर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर